जय झूलेलाल मां एग्सबिशन लॻाईंदी आहियां हिकु कस्टमर रेगुलर ग्राहक आहे हुन मूंखे सौ मिक्सी जो ऑडर ॾिनो जेका की जाम नंढी ऐं चाईना जी आहे ऐं हुन जी घर में शादी हुई उनखे अर्जेंटली खपंदी हुअसि टिनि चईनि ॾींहंनि में मां मूंखे जाम मुश्किल पई थिए पर मां हुन खे हा चई छॾियो हुओ मां जंहिं डीलर सां मिक्सर वठंदी आहियां उन बि न हुओ ऐं उहो बि ॿाहिरि वियल हुओ मां कीअं न कीअं हुन जे पुट खे कॉन्टेक्ट कयो हुन ते वियसि ऐं मां हिकु नंबर वठी आयसि ऐं मूंखे मिलियो और पहिरियों उनजी मुंहिंजी उनखे बि आउट ऑफ स्टेशन वञणो हुओ चई मैं डैडी से कॉन्टेक्ट करके के ऐं उन मूंखे चयो डैडी सां ॻाल्हाए मां तोखे ॿुधाए थो कीअं न कीअं हुन पंहिंजे डैडी सां कॉन्टेक्ट कयो और मिली वियो त उहो बि ॿाहिरि वञणो हुओ त हिन पंहिंजी ममी खे चयसि छा मैडम खे सपोट कजे ऐं उनजी वाइफ मूंखे सपोट कयो ऐं कीअं न कीअं किथा न किथा मूंखे सौ मिक्सर आणे ॾिनई ऐं मां जाम ख़ुशि थी वियसि छा मुंहिंजी एफ मुंहिंजी जेकी महिनत हुई उहा काम्याबु वई मां उन कस्टमर खे जेका की मुंहिंजी रेगुलर ग्राहक हुई मां उन खे पहुचाए छॾियो मि मिक्सर मूंखे मूंखे थो मुनाफ़ो बि मिलियो मूंखे मां कोई बि चैलेंज हुजे कुझु बि हुजे मां एफट खणंदी आहियां और अञा बि और मां मूंखे घर बि ॾिसणो पवंदो आहे मुंहिंजी मां जी बि तबीअत ठीक न रहंदी आहे तंहिं हूंदे बि मां कमु कंदी आहियां मूंखे वणंदो आहे कमु करणु ऐं जेके बि मुश्किलातू ईंदियूं आहिनि उहा बि मां फेस कंदी आहियां और मां काम्याबु वेंदी आहियां थैंक्यू